हैलो हा हा हा हा हा हा हा तव्हां केरु ॻाल्हायो था अच्छा हा हाणे असां नयो नयो मतिलबु दुकान खोलियो आहे ऐं ॿारनि जे कपिड़नि जो

हा हा

हा असां हा हा हा अच्छा अच्छा

हा हा हा हा ऑनलाइन फैसिलिटी आहे असां वटि हा ॿई थी वेंदो चाहे कैश ऑन डिलीवरी कयो चाहे हिते अची करे वठे वठो चाहे जीअं बि तव्हां खे सहूलियत लॻे तव्हां करे सघंदा आहियो ईअं कयो कि फ्रोक तव्हां खे कहिड़े टाइप जी खपे मतिलबु कोई फंक्शन में पाइणी आहे मेन फंक्शन में चवण जो मतिलब कि हिकु जहिड़ी जीअं थींदी आहिनि ड्रेस कोड थींदो आहे तीअं कहिड़े टाइप

हा हा हा

सही सही ॻाल्हि आहे

हा जीअं ॾिसो फ्रोक त रखंदा न असां हर टाइप जी ड्रेसा रखंदा आहियूं जीअं नाइट ड्रेस वग़ैरह बि थी वई ॿारनि जी शॉट्स वग़ैरह थी विया जींस थी वई शर्टा थी वयूं टॉप थी वया इहे सभु असां रखंदा आहियूं हा त

त तव्हां फोटो भेजो आहे तां दुकान ते न ईंदो छा

अच्छा अच्छा हा उहो त सही ॻाल्हि आहे हा मतिलबु हीअ थींदो आहे कि मतिलबु जीअं अगरि तव्हां दुकान ते ईंदो त असां तव्हां खे मतिलबु काफ़ी शयूं काफ़ी सारी शयूं ॾेखारे छॾंदा आहियूं हा जीअं वॉट्सअप ते भेजंदासीं त उहा त ॾिसो वॉट्सअप ते भेजंदा आहियूं हाणे तव्हां बि हेॾी दुकान घुमंदा आहियो त मतिलबु असां फोटो वोटो खिचणु न ॾीदा आहियूं कस्टमर खे न त तव्हां पंहिंजा सिंधी आहियो त तॾहिं बि तव्हां जे लाइ हीअ फैसिलिटी प्रोवाइड थी वेंदी लेकिन ॻाल्हि उहा ई आहे कि सभु सभु हा हा तव्हां खे पैटन ॾिसणो आहे थोरो सो है न हा हा अच्छा अच्छा चिकन में त तव्हां खे टॉप टॉप बणिया टॉप बढ़िया मिली वेंदो चिकन में टॉप जीअं अॼु कल्ह छोकिरियूं पाईंदियूं आहिनि हा

त हे हे ॿुधायो मूंखे कि तव्हां खे कहिड़े रेट ताईं मतिलबु खपे अच्छा अच्छा न अगरि असां वटि त हज़ार में त बढ़िया बढ़िया शयूं छोकी हॉलसेल जी दुकान आहे न त हज़ार जे अंदरि त

हा मां मां हाणे हुनी उन्हीअ टॉपिक ते अचां पई जीअं अगरि कोई या जीअं तव्हां हिक फ्रोक पसंदि कयो त एटलिस्ट हूअं त असां छह छह ॾींदा आहियूं है न लेकिन हाणे तव्हां पंहिंजा आयो त हाणे त छह छा कंदो त असां तव्हां खे मतिलबु टे त तव्हां खे वठिणी पवंदी

हा हा असां असां असांखे हा हा असांजो बि आश्रम ते अचणु वञणु ख़ूब आहे

हा लेकिन फ्रोक मतिलबु तव्हां जो टे में हली वेंदो लेकिन अगरि तव्हां जींस पसंदि कंदो त उहा तव्हां खे छह वठणियूं पवंदियूं छोकी मतिलबु हिक ई उन में पैक हूंदियूं आहिनि न त पोइ उहो असांजे लाइ पोइ हा असांजे लाइ पोइ उहा शइ ख़राबु थी वेंदी आहे हा बस बस असां त हलो ठीकु आहे तव्हां पां हा हा तव्हां पंहिंजा आयो त असां टे करे सघंदासीं उन्हीअ खे बि हा हा ठीकु आहे हा न न न न कोई आहे न ॾिसो असांखे बि पंहिंजा कस्टमर ठाहिणा हूंदा आहिनि त हेड़ी कोई ॻाल्हि न आहे मां तव्हां खे वॉट्सअप ते भेजे रखदीमांव और तव्हां ॾिसी वठिजो उन खां पोइ तव्हां खे जेको सम्झि में अचे तव्हां और बाकी हिक बार शॉप ते विसिट करे वठिजो जॾहि बि तव्हां खे टाइम मिले

थसडे थसडे ऑफ रहंदो आहे थसडे ऑफ रहंदो आहे

हा उहा ई सारी ॾहें यारहें बजे ताईं खुली वेंदी आहे अप टू राति जो ॾहे बजे ताईं

और हाणे ॾिसो हाणे ॿारनि जा कपिड़ा त ॿारनि जे ई कपिड़नि सां स्टाटिंग कई हुईसीं हाणे असां थोरो सो और नयों आहे जीअं कि हॉलसेल में जीअं चिकन जीअं कुर्तियूं थींदियूं आहिनि थोरो सो मतिलबु वॾे मतिलबु उन्हनि जे लाइ त हाणे असां थोरो सो उहो बि स्टाट करणु वञऊ था असां मतिलबु जीअं तव्हां खे सही लॻे त हिक बार विसिट ज़रूरु कजो हिकु ॿिन ॾींहंनि में असां उन्हीअ जी ऑपनिंग कंदासीं त उहो बि होलसेल में ई रहंदो हा हा न न न पूरो पूरो असां रखंदासीं अञा स्टाट कोन कयो आहे हा अञा स्टाट कोन कयो आहे असां ॿिनि टिनि ॾींहंनि में स्टाट कंदासीं और बाकी तव्हां हीअ मुंहिंजो नंबर सेव करे वठो ऐं नंबर सेव करण खां पोइ हा त जीअं हा हा त असां जीअं मां त भेजे रखंदीमांव जेको जेको लेटेस्ट कलैक्शन ईंदो और हुन खां पोइ मां हीअ असां पंहिंजो प्रोमोट करण लाइ स्टेटस वग़ैरह बि लॻाईंदा आहियूं त हा उहो बि ॾिसी सघंदा आहियो और मूंखा डाइरैक्ट्ली तव्हां उन जो रेट बि विझी सघंदा आहियो और ॿिए ॻाल्हि हीअ कि हिकु असांजो हुन ते इंस्टाग्राम ते बि पेज ठहियल आहे ठीकु आहे स्वाती कलैक्शन नाले सां त तव्हां हुन खे बि सर्च करे हुन में बि तव्हां ॾिसी सघंदा आहियो न अञा त अञा मेन त असांजो ॿारनि जो ई हुयो लेकिन हाणे सोचऊं था कि थोरो सो वधायूं था लेडिस कलैक्शन में ई ईंदासीं हा न न अञा अञा रेडिमेड ई रखंदासीं छोकी अॼु कल्ह माण्हू फैब्रिक घटि वठे छोकी वठी करे वरी सिलवाए इहे कर हो कर

हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा मां हा तुरंत हा मां बस पंज मिंट जे अंदरि अंदरि बस कपिड़ा निकिराया हा मां भेजे रखांव थी ठीकु आहे

हा हा हा ठीकु आहे हा छोकिरियुनि जी हा हा हा हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे मां भेजे रखां थी हरिओम